جی ہاں میری ایک بڑی بہن ہے جس کو میں کامیابی کے عروج پر دیکھنا چاہتی ہوں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ پی ایچ ڈی کرے انجینئرنگ میں اور وہ حال فی الحال میں ابھی انجینئرنگ کر رہی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی سے میں چاہوں گی کہ وہ کامیابی کے عروج پر پہنچے وہ خوب زیادہ تعلیم یافتہ ہو جس سے کہ وہ ہمارے گھر والوں کو مدد کر سکے ان کی خواہشات کو پورا کر سکے اور انہیں حج کروا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں ہر خوشی دے سکے اور وہ ہماری بھی خوشی ہمیں بھی خوشی دے سکے میں بہت زیادہ خوش ہوں گی اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو اور میں نے مجھے اس لیے اسے عروج پر دیکھنا ہے کیونکہ میرے ماں باپ اسے عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ کچھ لڑکیوں کے تعلیم میں رکاوٹ آتی ہے آج بھی آتی ہے جب کہ آج کل کا زمانہ بدل گیا ہے لوگ لڑکیوں کو اپنی پڑھانا چاہتے ہیں لیکن آج بھی کئی جگہوں پر لوگ کو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کو صرف گھر میں رکھا جائے ان کو صرف شادی کرنے کے لیے ہیں وہ گھر کا کھانا بنانے کے لیے ہیں اور ان کی یہ سوچ بہت زیادہ غلط لگتی ہے مجھے تو انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے انہیں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو پڑھانا چاہیے